ویسے تو عام طور پر میں موبائل کا ڈیٹا استعمال کرتی ہوں کیوں کہ میرے گھر میں وائی فائی نہیں ہے اور کبھی کبھار اگر میرے موبائل کا ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے تو میں اپنے ابو یا بھائی کے موبائل سے وائی فائی کا استعمال کر کے اپنا انٹرنیٹ استعمال کرتی ہوں ایک دن میں روزانہ ڈیڑھ جی بی سے دو جی بی اپنا ڈیٹا استعمال کرتی ہوں مجھے نیٹورک کے کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیوں کہ کبھی کبھی نیٹورک چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے مجھے پڑھائی میں یا پھر کچھ ویڈیوز دیکھنے میں و دقت محسوس ہوتی ہے اس کے لیے میں جیو سم یا پھر جو بھی نیٹورک والے سم ہیں ان سے میں درخواست کروں گی کہ وہ اپنے نیٹورک اچھے رکھیں تاکہ لوگ اپنی ٹیکنالوجی یا پھر اپنی ضروریات کے مطابق اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دے سکیں